आमच्या शेजाऱ्यांक आमची खूब मद्दत जाय पडली जेन्ना तांच्या पावसाळ्यांत घर मोडलें घर मोडून तांचें सगळें सामानाची नस धूस जाली तेन्ना तीं आमचे कडेन येलीं आनी आमच्या घरांत आसरो मागपाक लागलीं आमच्या आई बाबान तांकां आसरा आसरो दिलो तेन्ना तांचे कडेन खावपा पुरतें सुद्दा कांयच नाशिल्लें पूण आमी आमचें थोडें तेंका दिवून एकठांय सगळीं आमी जेवण करून अर्दें तेंका अर्दें आमकां आमी अशीं एक रावतालीं मागीर तेंच्यांनीं आमच्या घरांत रावून गॉव्हरमॅंटाची फेसिलिटी घेवन घर बांदलें आनी तीं आपल्या घरांत परतून गेलीं पूण तेंका आमच्या केल्ल्या उपकाराची जाणीव आसा केन्नाय खंयीय मेळ्ळीं जाल्यार तीं आमकां मान दितात